नमस्ते अरे आपके घर से हाँ अंकल तो आपके घर से बहुत आवाज आती है हम लोग को दिक्कत होती है पढ़ने लिखने में आप थोड़ा सा ये कम करिएगा आवाज को आप डी जे ज़्यादा क्यों बजाते हैं आप अंकल आपके भी घर से आवाज आती है आप लोग के भी बच्चे हैं बहुत परेशान करते हैं है एक्चुली शोर करते हैं हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले हैं हम लोग तो कभी काल पार्टी करते हैं तो डी जे बजता है आपके यहाँ तो हमेशा आवाज आती है किसी चीज के लिए आवाज आता है इसलिए अंकल हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं आवाज ज़्यादा आती है इसलिए हम लोग कभी काल पार्टी करते हैं बजाते हैं एक दू दिन बजाते हैं आप तो हमेशा देखे हैं आपके घरवाले कोई ना कोई बजाता रहता है तो अपने घरवाले को वो समझाइए ना उन लोग क्यों इतना डी जे बजाते हैं आपकी वजह से हम लोग इग्ज़ाम भी सही से नहीं जा पा रहा है हम लोग कितनी परेशानी झेल रहे हैं हम लोग को पता है आप हमको कह रहे हैं हम हाँ तो आप अपने तरफ बंद करवा दीजिए हम भी बंद कर रहे हैं हम भी जो पार्टी करते हैं संडे संडे वो भी बंद कर देंगे डी जे बजाना अपने सुबह या तो रोज ही शाम को बजाना शुरू कर देते जब भी खाना वाना बना लेते आप बजाना चालू करते हैं हम लोग पढ़ते समय आप प्रत्येक शाम को रात को फ्री आप बनाना चालू कर देते हैं डी जे उजे बजाते हैं आप हम लोग परेशान होते हैं इसीलिए हम लोग सिर्फ सनडे को पार्टी मनाते हैं आप लोग अपने घर पे पहले मना कर दीजिएगा नमस्ते ठीक है